कटनी ज़िले में जेतिरा बि परिवहन जा असांजा साधन आहिनि उहे गतिशीलता में हिनमहिल उन्हनि जे उन्नति आई आहे बसियूं आहिनि ऑटो आहिनि ओला उबर जा रिक्शा आहिनि उन्हीअ खां पोइ ट्रेनियूं आहिनि कटनी इटारसी पैसेंजर निज़ामुदीन एक्सप्रेस और हावड़ा स्टेशन ते ट्रेनियुनि जी बि कटनी जंक्शन आहे छह प्लेटफॉर्म आहिनि चारों तरफि जाल विछियल आहे स्टेशन ते पटरियनि जो त सुविधाऊं आहिनि कटनीअ में असांजे हर तरह सां माण्हू किथा खां किथे बि पहुची वेंदो आहे सभिनी खे कारियूं ऐं टू विलरनि जा बि साधन आहिनि जंहिं सां हो पंहिंजे मंज़िल ते आसानीअ सां पहुची वेंदा आहिनि